गंसे दैखलावथ' एखम्बा रानो एखम्बा राना माबेबा बायदिसिना माबेबा गामिफोराव बिदिनो रानो गोलोम बोथोराव एसे सिखोन जायो माबेबा गामियावथ' आरो नोङो दै मोना दैनि आंखाल जायो लाइन थानांगौ जायो गोजान गोजानाव लायनांगौ जायो साइकेलजों बा थेलाफोरजों गोजान गोजान गामियाव बिदिनो थानांगौ जायो आरोना गोबाव सम बिदिनो आधा घन्टा एक घन्टा गाहाम थानांगौ जायो बेफोराव एसे प्रबलेम जायो दै लायनो गामिफोराव गैयाना माबेबा गामिफोराव दैखर गंसेल' बेखौनो ज'हैयै लाइन थानानै लायनाय जायो आरो

माबा मोनो आरोना प्रबलेम मोनो एखम्बा मोनो एखम्बा मोना बिदिनो राननायफोराबो गभरमेन्टनि राननायफोराबोथ' नोङो टाइम बा टाइम हरो बेवहाय मोनस्लाबहैया जायो लाइन थानांगौ जायो बिदिनो बायदिसिना जायो आरोना सम सम मोनो एखम्बा मोनो एखम्बा मोना बेबायदि जायो दंखलावथ' एसे प्रब्लेम जायो मेसें बोथोराव बिदिनो राननाय जायो एसे एसे बिदिनो बिदिनिखायनो एसे गाज्रि जायो आरो राननाय जायो दंखला